ठीके है अहाँ बताइये अहाँके की हाल समाचार है गाँव के माहौल कैसन है ठीके ठाक है और सब सुनइयो खाना आलू बैगन मूली के सब्जी और भात बनेलियै अहाँ की बनेलियै हऽ ओऽ बच्चा सबके ओ आलुए के चोखा हँ आलू के चोखा दालि भात बहुत नीक लागऽ है

खाना वाना खिया के नहवाके तैयार करके खाना खियाके बच्चा के इसकुल भेजै के है हँ सवेरे करए टाइम सँ बच्चा के इसकुल नओ बजे भेजे के हेतए सवेरे उठाए के परऽ है काम भी तऽ बहुत सारा रहऽ है सवेरे उठै के बाद झाड़ू हँ तब घरे झाड़ू लगाबऽ परऽ है पोछा लगाबऽ फिर खाना बनाउ हँ टाइम सँ लोकके दै के है देवर भैसुर सबके बहुत सारा काम रहै है हमरा अहाँ बताउ हँ अहाँ कथी कथी ईसबार दशहरा मेला मे की साड़ी खरिदलियैह लेलियै ह की ना कोनसा रङ्ग के साड़ी लेलियै आज अच्छा आइम बताएब कब जाएम अपने त हमहू जायम अहाँके जड़े दुनू मील जुल के पसन्द करके लेब कहाँ जायम आ बगल मे हरदा बाजार जाय के ह अहाँ जहिया जइबै तऽ हमरा बतेबै तऽ हमहू जाइम बोलू आर सब सब ठीके ठाक है सब अपना अपना काम मे व्यस्त रहऽ है हँ बाजु आओर चलू हँ